बिटाची भाजी करता आमी खतखतें हें बटाट बटाटाची भाजी करता फ्राय करपाक मेळटा कटलेटूय करपाक मेळटा खतखतें मणगाणे करपाक स्वीट करता आमी शाबू दाणाचे शाबू दाण जाल्यार मिक्स करून शेवयांचे खीर करता आनी शेव्यांची खीर करता तितून हें घालता बरी काजू बियो बी तशें घालून बरी करता खीर आनी कस्टड पावडर घालून कस्टर्डाचे फ्रूट घालून सगळे एप्पल बी तशे घालून कस्टड करता कस्टड हे करपाक मेळटा अशें कप कशें करूं म्हणजे जेली कशें करपाक मेळटा कोर्न फ्लावरचे बी करपाक मेळटा बरें लागता ते केक करपाक मेळटा मैद्याचे बी बांगडे लेफांची कडी करपाक मेळटा लेपो फ्रायूय करपाक मेळटा तालद्यांचे सुके करूंक बरें मेळटा सुंगटांची चिली आनी फ्राय करपाकूय मेळटा आनी हे ते आमचे सुंगटांचे हे फ्रायड रायस करपा मेळटा बांगड्यांचे तशे फ्राय रायस माणक्यांचे फ्रायड रायस माणके फ्राय भरलेले तशें सुद्दा करपाक मेळटा आमकां बांगड्यांची चिली माणक्यांची चिली सुंगटांची चिली सुंगटांची फ्राय रायस फ्रायड रायस सुंगटांचे पुलाव करपाक मेळटा तिसरे सुके करपाक मेळटा फ्राय करपाक मेळटा तिसऱ्यांचे सुकें बरें जाता शिणाण्यो फ्राय करपा मेळटा शिनाण्यांचें हें बरें आमटीक म्हणजे गरम मसाल्याचें करपा मेळटा आनी हे आमचे इस्वण इस्वणाक फ्राय करपाक मेळटा इस्वणाचे हे आमटीक करपा मेळटा चणाक चणाक चणाक फ्राय करपाक मेळटा आनी सुक्यो खंय करपाक मेळटा बरें मोरी मोरीचे बरे सुकें करपाक मेळटा चिकना सारके माणक्यो माणक्यो सांगलें आसतना हे माणक्यांची तंदुरी करूं मेळटा आतां भाजी भाजी आमी पालक शेपू भाजी करपाक मेळटा मेथी तांबडी भाजी चटणी करपाक मेळटा मुस्काची भाजी मुस्काची शोंगांची भाजी करपाक मेळटा पारांची भाजी करपाक मेळटा आनी फुलांची सुद्दां बरी मेळटा ती आरोग्याकूय बरी तांबडी भाजी पातळू करूंक मेळटा सुकी करपाक मेळटा गाजर बीठ दुदी दुदयाची भाजी करपाक मेळटा फ्राय करपाक सुद्दां मेळटा गाजर गाजराचो हालवो खूब तरेचे करपाक मेळटा गाजराचें आलवो खीर दुदी कोबी कॅबेज फ्लावर ते फ्राय करपाक मेळटा गोबी मंचूर करपाक मेळटा तंदुरी करपाक मेळटा गोबीचे खूब खूब किदें किदें आहा म्हणजे करपा सारकें गोबी फ्लावराचे सुद्दां गोबी मंच्युरियेन गोबी फ्राय गोबी तंदुरी सगले गोबर गोबीचे बरे बरे करपाक मेळटा घोसाळ्यांची भाजी घोसाळीं घोसाळीं फ्राय सुद्दां करपाक बरें मेळटा बरी लागता टमाट टमाट फ्राय आनी टमाटांची भाजी सुद्दां बरी लागता फ्राय केली जाल्यार आनीक टेस्ट येता बटाट बटाट फ्राय बटाट्याची भाजी बटाट सामोसान घालूंक मेळटा हे करपा मेळटा परत बटाट्याची कटलेट करपा मेळटा वाल पापडीची सुद्दां कल मिक्स करून कटलेट बी तशें लसूण आले बी घालून करपाक मेळटा तेश बरो येता ते कोकण दुदी कोकण दुदीचे खीर करपाक मेळटा आनी कोकण दुदी अशी ज्यूस करपाकूय बरो मेळटा तो मातसो आरोग्याक बरो सकाळचो बी पिवपाचो तो निरा पोटार कितें तें तिगूर तिगुरीचें आंबट तीख बरें जाता तिगूर आनी ती वाळे म्हणटा ती आसता थोडे थोडे लोक काश्याचो सुद्दां करून खाता आमट तीख करून हळदीचे पानाचे पातोळे तानांचे पातोळे करून मोदो करपाक मेळटा अशें पातोळी परत अळमी अळमी अळम्यांची सुदकें करपाक मेळटा अळम्यांची हे अशें भरलेली सुद्दां करपाक मेळटा अळमी घालून खांदारची नाल्ल नाल्ल्याची आमकां आडसारां खावपाक मेळटा लाडू करपाक मेळटा दाळ दाळ दाळ आमकां दाळ करपाक मेळटा चेंवो घालून दाळ करपाक मेळटा दाळेचें खूब आहा ती लाडू करपाक मेळटा नाशण्याचे लाडू करपाक मेळटा मोतीच्युर लाडू करपाक मेळटा हेचे चण्या दाळीचे चण्या दाळीचे हे बेसन लाडू परत हे हाल्वो करपा मेळटा फोव करूंक मेळटा रवा रवाचें आमकां लाडू करपाक मेळटा रव्या रव्याक आमकां रव्याचें सत्व सुद्दां असेे तिजांचेर सॉफ्ट करूंक मेळटा हें करपाक सुद्दां मेळटा रवायचें आमकां हें आमचें तें हें करपाक मेळटा आ सुजी सुजी सुजीचे लाडू सुजी सुजीचे हे बरी सोजी करपाक मेळटा आनी हे सुकी अशी भाकरी कशी करपाक मेळटा हे कशे घालून सगळे फ्रूट बी हे घालूं म्हणजे काजू पणसाचे आमकां भाजी करपाक मेळटा चीक करपाक मेळटा पणसाचें आमकां परत हें जग फ्रुटाचें हें करपा मेळटा तें आमचें साड करपाक मेळटा साड करपाचें हालवो सुद्दा करपाक मेळटा हेचे पणसाचो पणसाचें आनी साड साड पातळ बरें करपाक मेळटा भाजी करपा मेळटा आनी हें मॅंगोचें हें आमकां साडू करपाक मेळटा तोरा करा अशी तो अशीं घालपाक मेळटा बल्लरी करपाक मेळटा परत तें हें दोळचें करपाक मेळटा अशें खूब कितें कितें हाल तोरांचे साड करपा मेळटा परत मँगो पिकले काय ते खावपाकूय मेळटा ते अशे फ्रूट केक बी सगळे अशे करपाक मेळटा आमकां